आङोथ' ओरैनो क्लासाव थांफेराखैमोन वार्कशपफोराव थेवब्लाबो खाबु मोनबा थांनो गोसो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बिरियानि मम' चावमिन बायदिसिना एवला एवलिखौ खालामनो सोलोंनो गोसो जायो

चान्स मोन्बा खाबु मोनबा मालाबा थांनानै वार्कशपाव सोलोंनो गोसो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो एग रल चिकेन मम' चावमिन ओमफ्राय लेगपिस बेफोरबायदिखौ एवला एवलि खालामनो सोलोंनो गोसो जायो खाबु मोनोबा बेबायदिनोसै आरो ओमफ्राय न'फोराव ओरैनो पर्क पक'रा चिकेन बेफोरखौ ओरैनो न'आव एवला एवलि संला संलि बेफोरखौ ओरैनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो बे वार्कशपफोराव थांनो मोनबा साबसिन जाहैबावो आरो ना बेनोसै आरो